پچھلے ہفتے میں نے دیکھا کہ میشو ایپ پر بہت ساری چیزیں بہت ساری اچھی اچھی چیزیں آفر میں دستیاب تھیں تو میں نے ان ساری چیزوں کو اپنے شاپنگ کارٹ میں شامل کر لیا تھا تاکہ میں ان ساری چیزوں کی خریداری کر سکوں لیکن میں نے دیکھا دو گھنٹے بعد کہ کچھ ساری چیزوں پر بہت ساری چیزوں پر آفر اچانک سے ختم ہو گئے اب یا تو یہ مجھے فراڈ لگ رہا تھا یا ان کی جانب سے کوئی تکلیف تھی یا ان کی جانب سے کوئی ایسی تکلیف تھی لیکن مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا پھر میں نے ایک کام یہ کیا کہ میں نے اپنے کارٹ سے ان ساری چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیا تاکہ ان ساری چیزوں کو میں خرید نہ سکوں کیونکہ وہ ساری چیزیں تیور ایپ کے مقابلے میں میشو میں کچھ زیادہ مہنگی دکھائی دے رہی تھیں اور مجھے اس سے نقصان ہو جاتا کیونکہ میں جو کہ میں نہیں چاہتی تھی اسی لیے میں نے اپنی آن لائن شاپنگ کارٹ سے ان ساری چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیا اور ہٹا دیا جو کہ میں نے اپنے آن لائن شاپنگ کارٹ میں انہیں شامل کیا تھا اور اس کے بعد ایک کام میں نے یہ کیا کہ اپنے سارے دوستوں کو بتا دیا کہ ان ساری چیزوں کو آن لائن شاپنک کارٹ سے وہ بھی ہٹا دیں کیونکہ یہ مجھے فراڈ لگ رہا تھا